आं हॅलो हां अं हांव क्षिती उलयतां क्षिती आंगशेंकर काणकोणच्यान आनी हे चपलाच्या दुकना शुजाच्या दुकनार फोन लागला न्ही बजाज शुजाचें दुकान हां तर म्हाका तुमच्या दुकानांतल्यान बऱ्या पयकी शूज जाय आशिल्लें तर तुमच्या थंय खंयच्या कंपनीचे शूज म्हाका मेळपाक शकतात हां म्हाकां अशें बूट जाय तुमच्या थंयसर वेगळे वेगळे परचेज आसा तुमी म्हटली म्हाकां अशें शूज जाय जे वर्सभर वापरपाक शकतात आनी जे लोकांक चड आता वापरतात लोक अशें सगळ्यांक लोकप्रिय अशें आसात तर तें खंयचे आसात आनी हांवें तर शूज जर घेतले जाल्यार तुमी म्हाकां ताची वोरंटी कितल्या म्हयन्या पर्यंत वा किंवा कितल्या वर्साची अशीं कितली दिवपाक शकतलें हां बरें बरें अशें आसा तर हां आनी म्हाका आनीक एक विचारपाचे आशिल्लें म्हटल्यार जर म्हाज्या शुजांक जर चुकून किदेंय जालें जाल्यार हांव तुमचे कडेन आयल्यार तुमी म्हाका ते दुरूस्त करून दिवपाक शकतले न्ही हां बरें तर हांव आनी दोन दिवसांनी तुमच्या दुकानार येवून शूज पळयता आनी घेवन वता चलता न्ही हां अशें हां तर हांव एक दोन दिसांनी येता आनी घेवन वता हां बरें हां हां बरें हां बरें देव बरें करूं हां बरें